करोना दे बा'द जेह्ड़ा ऐ साढ़े अस्पतालें च जेह्ड़ा ऐ बड़ा गै बदलाव आया दा ऐ साढ़े उधमपुर दा जेह्ड़ा शैह्र दा जेह्ड़ा अस्पताल ऐ ओह्दा ते हून खुश खबरी आह्ली गल्ल ऐ एरिया बी बधाया जा दा ऐ लोकें दी प्राब्लम गी सुनेआ जा दा ऐ जैदा शा बद्ध बैड जेह्ड़े लग्गे दे ऐ न ते जैदा शा जैदा मरीज जेह्ड़े क्योर कीते जा दे ऐ न साढ़ा वर्कस जेह्ड़ा ऐ बड़ा गै शैल जेह्ड़ा डॉक्टर दा जेह्ड़ा ओह् तौर तरीका ऐ उं'दे कन्नै ते मरीजें कन्नै जेह्ड़ी हैल्थ जेह्ड़ी सैनेटाइजेशन ऐ ओह् प्रोपरली होंदी ऐ कदें कदें जेह्ड़ा ऐ ओह् प्राब्लम दिक्खने गी थोंह्दियां बी हैन कोई हड़ताल दे कारण जां कुसै बजह दे कारण पर जेह्ड़ा अस्पताल ऐ साफ सफाई जेह्ड़ी ऐ ओह् रक्खी जा करदी ऐ बहुत स्वच्छता अभियान हैन ओह् गवर्नमैंट दा जेह्ड़े हैन चलाए जा दे हैन कूड़ा कर्कट नेईं फलाने दी मत्त देआ दे हैन बच्चे जेह्ड़े घर घर जाइयै सनादे हैन ड्राई बेस्ट बैट बेस्ट दे लेइयै बड़ा किश जेह्ड़ियां हैन इम्प्रूवमैंट जेह्डियां हैन दिक्खने गी थ्होआ दियां हैन साढ़ी लोकैल्टी च ते बड़ियां गै चंगियां चंगियां गल्लां जेह्ड़ियां हैन ओह् नजर आ दियां हैन जेह्डियां सफाई जेह्ड़ी ऐ ओह'आदी ऐ हालांकि हर जगह ऐ चीज नेई ओह् आवै दी ऐ सीटी बिच्च जेह्ड़े हैन डमपिंग स्पोर्टस न उत्थै बड़ा गै गंद होंदा ऐ कदें कदें मुन्सपैल्टी आह्ले जेह्ड़े हैन ओह् बी साढ़ा हत्थ जेह्ड़ा हैन इस कम्मै बधा दे हैन साढ़ी मदद करा दे हैन सरकार दी मदद करा दे हैन ताकि